हम अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारे भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो हम उसको हिंदी के माध्यम से समझाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है विवाह ऐसा इस तरीक़े से होता है इस तरीके से मतलब मुंडन होता है इस तरीक़े से कुछ भी होता है लोग मतलब वहाँ के लोग क्योंकि हम लोग जाते हैं कहीं तो वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है सब राज्य का हर स्टेट की हर अलग अलग भाषा है तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो उसको हिंदी के माध्यम से समझाते हैं क्योंकि हिंदी हमारे हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है इसके लिए हम लोग हिंदी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं नहीं समझते हैं तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उसको उनको समझाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर रह कर कुछ दिन रहते हैं तब भी नहीं समझते हैं धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग जो जैसे मतलब हम लोग का रीति रिवाज इस तरीक़े से है इस तरीक़े से हम लोग शादी होती है इस तरीक़े से हम लोग के रीति रिवाज है वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जहाँ लोग हमारे भाषा को नहीं समझ पाए यह हमारी संस्कृति का मतलब अलगा अलग अलग हिस्सों में हम लोग इसको फैलाते हैं